जय झूलेलाल भारत में योग जी शुरूआत करण वारा महान गुरू गुरूदेव पंतजली आहिनि हिनसां पंहिरीं त देवनि जो राज हो भगवान वास कंदा हुआ हुन समय भगवानु भोलेनाथ असांखे योग करण जी शिक्षा ॾिनी अर्थात हुन समय योग जी शुरूआत जो है पोइ असांजे प्रिय भगवानु भोलेनाथ द्वारा थी वयी हुनसां पोइ देवलोक में भगवानु कृष्ण ऐं ॿिया भगवान बि योग कंदा हुआ जॾहिं देवलोक यानि भगवान खां पोइ इन्साननि जी जाति ठही हुनखां पोइ गुरूदेव पंतजली गुरूदेव पंतजली हिन योग जी शुरूआत कईं अथईं असांजे भारत में कई योग गुरू आहिनि जीअं बाबा रामदेव थी विया

हिनखां पोइ जवाहरलाल नेहरु बि थी विया हिनखां स्वामी विवेकानंद थिया हिन प्रकार अनेक देव योग गुरू आहिनि मूंखे जंहिं योग गुरू प्रेरित कयो हुन योग गुरू जो नालो स्वामी विवेकानंद आहिनि मां हुनजी किताब योग जो सामंजस्य पढ़ियलु पढ़ी हुन किताबु में मां सम्झो जो योग जो महत्व छा आहे उन किताबु में स्वामी विवेकानंद योग ऐं शरीर में सामंजस्य कीअं असां करे था सघूं ऐं कीअं योग असांजे शरीर जे लाइ महत्वपूर्ण आहे हिन ॻाल्हि खे सम्झो हुन अवधारणा में या हुन किताब में जो अवधारणा हुई योग जी हुनमें स्वामी विवेकानंद चयो जे असांजी जो आत्मा आहे हू हिक आहे ऐं शरीर बि हिक आहे आत्मा हिक आहे परंतू हुनमें कई अहिड़ियूं शक्तियूं आहिनि जो असांखे ॾिसण कोन्ह थी अचे पर हू शक्तियूं आहिनि हुनमें हू शक्तियूं ही असांखे दुखी ऐं सुखी करण जी ताक़तु रखे थियूं यदि असां योग जे माध्यम सां पंहिंजी इंद्रियों पर इंद्रियन पर नितंत्रण करे सघूं त असां संसार जे सुख ऐं दुख ॿीन्हीनि खे आसानी से सम्झी था सघूं ऐं बियनि सां आसाने से ॿाहिरि था निकिरी सघूं योग जे अंदरि स्वामी विवेकानंद जी धारणा हुई योग जे माध्यम सां माण्हू पंहिंजी इंद्रियण ते काबू करे सघे थो ऐं पंहिंजी इंद्रियण ते काबू करण खां पोइ हू सुख ऐं दुख ॿियनि जो फ़ैसलो बड़ी सरलता से ॿियनि जो निवारण बड़ी सरलता से करे सघे थो